ہلو گڈ ایوننگ میم بات کر رہی ہوں میں نے آپ کی سائٹ میں آنلائن رجسٹریشن کرا تھا یوگا کلاسز کا وہ کب سے اسارٹ ہوگی میم ٹائمنگ کیا ہے کلاسز کا کتنے بچے ہیں کلاس میں اوکے کلاس کتنے دن تک چلے گی اوکے میم فیسیلیٹیز کیا ہیں آپ کے پاس کلاس کی اوکے کیا فی پہ کرنی ہوگی مجھے ون منتھ کا چاہیے جی تھری تھاؤزینڈ کتنا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے ایز اے اسٹوڈینٹ فائیو پرسینٹ میری ایج نائنٹین ہے

آپ باقی انفارمیشن مجھے واٹسیپ پر سینڈ کر دیجیے گا پیمنٹ موڈ کیا ہے میم کیش یا آنلائن اوکے میم ٹو اسٹوڈینٹ جی کلاسز میں گرلز اور بوائز دونوں ہیں اوکے اوکے کلاسیز کی ٹائمنگ کیا ہے مارنگ کی نائن ٹو ٹویلو مارننگ ایوننگ میں بھی کلاسز ہوتی ہیں اوکے تھینک یو میم